ايک اچھے كھيل اورعظيم كھيل كو مختلف عوامل كى وجہ سے پہچانا جا سكتا ہے ايک عظيم كھيل نے ميكينکس خصوصيات یا تصورات متعارف كراتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتا ہے اس نے ںئى سرزمين كو كھودنے اور تازہ تجربے فراہم كرنے كى كاميابى حاصل كى ہے جب كہ اچھے كھيل مزيدار ہو سكتے ہيں عظيم كھيل كھلاڑى كو كئى گھنٹوں تک شوقين ركھتے ہيں ان كے پاس دلفريب كہانى مغرور دنيا اور دلچسپ كھيل ہوتے ہيں جو كھلاڑى كى پسنديدگى كو زيادہ كرتے ہيں عظيم كھيل ميں كھلاڑى كو انتہائى كاروائيوں كى اجازت دى جاتى ہے جو كہ كھيل كے نتائج پر اثر انداز كرتى ہے انہيں ايک جذبہ كى حس ملتى ہے جو كھلاڑى كو كہانى يا كھيل كو اپنے فيصلوں كے مطابق شكل دينے كى اجازت ديتى ہے